हाँ जी नमस्कार सर

हाँ जी है यहाँ पे तीमनगढ़ है ध्रुवगता है सकरगता है मगलमय है पिकनिक मना सकते है आप झरना बहता है बहुत सारी एक मंदिर हैं मंदिर हनुमान मंदिर है देवी माँ का मंदिर है सकरगता पर एक सुप्रसिद्ध जगह है जहाँ पर ये एक तपस्वी ने तपस्या की थी तो वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे उसने जब अपने प्राण वहीं त्याग दिए तो उसके एक न यो एक जगह है और वहाँ भी झरना बहता है साधन में जो आप चाहेंगे वो उपलब्ध हो जाएगा बिल्कुल उपलब्ध है सकरगता जाने का चार्ज होगा पंद्रह सौ रुपए आप कितने लोग हो सत्रह आदमी है तो हो जाएगा आपके लिए हाँ टुरिस्ट गाड़ी है अपनी इनके अलावा और भी है अपने यहाँ के केला देवी मंदिर है जो यहाँ से आपको उसका चार्ज होगा कम से कम छः साढे़ छः हजार वहाँ देवी माँ का मंदिर है जहाँ से वहाँ पर बाहर से पब्लिक आती है जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वहाँ से भी दर्शन करने के लिए आते हैं बहुत ही अच्छी जगह है

बिल्कुल आप सेवा का मौका दीजिए हम आपको सारी जगह घुमाएंगे अगर बताते मनगड़ है और केला देवी माँ का मंदिर है और रणथंबोर भी घुमाएंगे वहाँ गणेश मंदिर है और आपका अभ्यारण करवाएंगे वहाँ पर भी जो है ये मिलते हैं ना सेर वगैरह वहाँ भी घुमाएंगे आपको बहुत ही अच्छी जगह है बिल्कुल हो जाएगा आप ऑफिस में आ के संपर्क कर लीजिए हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे ऑफिस है लोन सिटी है अलमोंडी केरला वालों के होटल में खाने पीने की हमारी हो जाएगी आप अगर आप होटल बुक करना चाहते हो तो हमारी हो जाएगी और आप पसंद आ जाए तो देख लेना और आप जी और आपकी मर्जी है हाँ घूमने के लिए बहुत बहुत सारी जगह है ना शिवाड़ है शिवाड़ में शिव शंकर जी का मंदिर है बहुत ही अच्छा है वहा पे संगमरमर के पत्थर है बहुत ही फेमस जगह है वाकई ठीक है साहब धन्यवाद